भारत के कई हिस्सों या पूरे भारत में ही शिक्षा को प्रोत्साहन में लड़कियों को और प्रोत्साहित आगे बढ़ने के लिए क्योंकि लड़कियों को शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा कमी है जो गाँव के महिलाएँ होती है या पुरुष होते हैं वो लड़कियों को शिक्षा ना दे कर उनकी शादी करने का ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि अभी वो अशिक्षित हैं उन्हें शिक्षा के मामले में आगे बढ़ाने के बहुत सारी योजनाएँ चलाई गई हैं लड़कियों को जैसे बहार पढ़ने जाने में अगर इस्कूल दूर है तो बहुत कठिनाई होती है तो इसके लिए एक साइकिल योजना चलाई गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा अखिलेश सरकार की जब आई थी तो ये साइकिल योजनाएँ बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला लड़कियों को जैसे शिक्षा के इस क्षेत्र में भी लड़कियाँ पढ़ने में आगे जाने के लिए प्रोत्साहित हुई और साइकिल उनको मिला तो उन्हें जो है इस्कूल जाने में आसानी होती थी वो आसानी से इस्कूल जाती थी और शिक्षा ग्रहण करती थी और देश इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो उसी को देखते हुए यहाँ की सरकार ने लैपटॉप योजना बनाया लड़कियों को चाहे मतलब युवकों को युवी युविकाओं को पढ़ने के लिए वो और अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर लें उन्हें ऑनलाइन किसी भी तरीक़े से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने के लिए लैपटॉप की व्यवस्था की करवाई औल फ्री लैपटॉप योजना जिन्हें योजना दें मतलब फ्री लैपटॉप लैपटॉप वितरण करने की योजना बनाई इस से बहुत ही ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाई के क्षेत्र में लाभ हुआ और उन्हें आगे सीखने में लैपटॉप के माध्यम से वो कोई ऑनलाइन कुछ भी चीज़ सीख सकती हैं